सरकार द्वारा सभी को समय समय पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है लेकिन सरकारों के जो कार्य चारी कर्मचारी है उनके द्वारा सही समय पर भुगतान व सही समय पर सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिस कारणवश परिवार व व्यक्ति को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि किसानों का कर्ज़ हुआ बिजली शरण हुआ और फ़सल बीमा हुआ इसके तहत कई बार लोगों को उनका समय से बीमा का पॉलिसी उपलब्ध नहीं की जाती है जिस कारणवश उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि आदमी अपने आप को कर्ज़ के तले ख़त्म भी कर देता है जिससे परिवार की आर्थिक स्थितियों पर भी बड़ा संकट आने को होता है इसी कारणवश भारत में कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को सरकार द्वारा बैंक द्वारा ऋण योजना का लाभ भी दिया जाता है